ओंख्रि ओंखाम बायदिसिना मालायनि संनाय खावनायफोरखौ मोजां मोनजायो आरो दा गाव गावनि संनायखौ बारा साबजाया आरो संनाय निजा संनायफोरखौ जानो मोजां मोना ओंखाम ओंख्रि गुबुननि संनायखौ साबसिन मोनजायो बायदिसिना मैद्रु ओंख्रि बा सबाय ओंख्रिफोरखौ साबसिन मोनजायो एबा गाव गावनि संनायखौ बारा साबजाया मोजां मोना बेफोरबायदि आरो दा बहुद बायदिसिना रोखोमनि दङ आरो खिसुमाना निजेनि संनायखौ जानो सुखुआ गुबुननि संनायखौ साबजायो मोजां मोनो बेफोरबायदि आरो दा दालि आलु सबायफोरखौ सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रि मोजां मोनो जानो दाउजों अनलाजों साबसिन मोनजायो आरो गुबुननि संनायफोरखौ मोजां मोनजायो दाना जों न'खराव खामानि मावनांगौ न' लिरनाय सि दानाय संनाय खावनाय बायदि मैया भाजा एवनाय मा रोखोमनिखौ मोजां मोनो जोंफोर संनाय खावनायफोरखो गुबुननिखौ साबसिन मोनजायो आरो दा निजा निजा संनायखौ बारा साबजाया मोजां मोना बेफोरबायदि दा आरो जोंफोर सोब खामानिखौनो मावनांगौ थोरसि खुरै सुनाय न' लिरनाय जि सुनाय जि दानाय लुनाय बायदि मैया खुन्दुं थुननाय मुस्रा सोब खामानिखौनो मावनो रोंगौ आरो हायो दानायबो लुनायबो रोंगौ गासैखौबो संनाय खावनाय सोब रोखोमनि रोंजोबगौ संनाय खावनाय जि दानाय लुनाय